जी बोल रहे है बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं अच्छा तो क्या हम जान सकते हैं किस राशि तक का लोन चाहिए था और आप अभी क्या कार्यरत हैं हाँ क्या वर्तमान में आपका कोई लोन चालू है जिसकी इ एम आई आप पै कर रहे हो जी है ये लोन आपके लिए संभव होगा ये हम लोन आपको एक दिन के अंदर मुहैया कराएंगे इसके लिए हमें आपके दस जरा जरूरी दस्तावेज़ लगेंगे और कुछ पात्र लगेंगे साथ ही में आपका वेरीफिकेशन होगा की ये जाएज है लोन या नहीं बाकी की सुविधाओं के लिए हम आपके सीनियर से बात करेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये लोन कितने समय के लिए लेना चाहेंगे जी हमारी तरफ से जी हमारी तरफ से आप बेंक के कुछ कर्मचारी आपके पास आएंगे आपसे जरूरी दस्तावेज़ ले लेंगे साथ ही में आपको आपके लोन के बारे में जरूरी जानकारी और उसके वापस वापस देने की जो प्रक्रिया होगी वो उसके बारे मे आपको जानकारी देंगे साथ ही में आप जब जब भी आपको समय मिले आप हमारी बेंक की ब्रांच मे आके लोन मेनेजर से बात कर सकते हैं वो वो आपको जल्द से जल्द लोन संभव करा देंगे जी हमारी तरफ से कल बैंक की तरफ से आपके ऑफिस में एक कर्मचारी आजाएंगे साथ ही में मैं चाहूँगा कि आप अपनी कुछ जरूरी जानकारी हमारे साथ शेर करें हम आपको ईमेल के द्वारा कुछ सवाल और कुछ डिटेल्स मांगेंगे कृपया उनको आप सारी डिटेल हमें भेज दे और मैं चाहूँगा कि आप कल हमारे बेंक की ब्रांच में आके हमारे सीनियर से बात करें ताकि आपकी जो जरूरतें है वो हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें और हम चाहेंगे की आप जो आपका वर्तमान का जो रिकार्ड है अच्छा रहा है साथ ही में हम चाहेंगे की आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ से सुविधाएं दे पाएं जी जी हमारी तरफ से कल आपके कर्मचारी आ जाएंगे और तीन या चार दिनों के अंदर आपके पास लोन आ जाएगा